हाँ ऐसी एक किताब है जिसका नाम है जीत आपकी दरअसल बहुत सारे लोगों ने मुझे उसको पढ़ने को ज़ोर दे कर कहा था कहा था कि अरे ये एक ऐसी किताब है जो ज़िंदगी बदल देगी लेकिन जब मैं उस किताब को पढ़ता हूँ तो इसके पहले जो ऐसे लेखक रहे हैं जिन्होंने इस तरीक़े के मद्दों पर किताब लिखी है जैसे डेल कारनेगी का नाम हम ने सुना है और उनकी जो किताब की जो चीज़ें हैं ज़्यादातर उस में शब्दों का हेर फेर हुआ है जो संकल्पना है और जो उसके पीछे की जो दर्शन हैं वो सब लगभग समान हैं इस लिए मुझे ये किताब पढ़ते समय ज़्यादा हैरानी नहीं हुई ज़्यादा मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मुझे कुछ नया नहीं मिला तो इस लिए मैं बहुत निराश हुआ इस किताब को पढ़ कर और यही बेसिक यानी जो मूल कारण है वो यही कारण है कि जिसके चलते मुझे ये किताब पसंद नहीं आई